हमें यात्रा करना ही एक चुनौती है क्योंकि यात्रा करने के लिए अगर अच्छी मात्रा में संसाधन की उपलब्धता नहीं होती तो यात्रा ख़ुद अपने आप में चुनौती बन जाती है अब मुझे अपने गाँव जाने के लिए चुनौती भरा सफ़र तय करना पड़ता है क्यों क्योंकि मुझे अपने गाँव जाने के लिए अच्छी मात्रा में सड़क का निर्माण नहीं है तथा कोई ट्रेवल एजेंसीयों की अच्छी बसों का चलना वहाँ पर सामान जैसे नहीं है इस लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही सब से बड़ी चुनौती मेरे लिए है क्योंकि वहाँ पर इंस्ट्राइंसरचर द्वारा ना तो किसी प्रकार के अच्छे रोड का निर्माण किया गया है ना किसी अच्छी ट्रैवल एजेंसी द्वारा बसों को चलाया गया है इस लिए हमें एक स्थान से जाना है अगर तो बहुत अधिक मात्रा में समय लगता है जाने के लिए तथा सड़क अच्छी नहीं होने की वजह से बसों में भी जाने आने में बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों को करना पड़ता है